जी मेरे कोई भाई तो नहीं है पर हाँ दो बहन है एक बहन मुझसे बड़ी है और एक बहन मुझसे छोटी है मैं उन दोनों से काफ़ी हद तक अलग हूँ क्योंकि मेरी दोनों बहन काफ़ी होशियार है तेज़ है एक प्रकार से वह किसी से भी बात करने में झिझकती नहीं है शर्माती नहीं है हालांकि मुझ में भी कुछ गुण उनके पाए गए हैं मेरी जो बड़ी सिस्टर है इतनी ज़्यादा मतलब एक प्रकार से सादी भाषा में कही जाए तो दबंग है कि किसी से कुछ नहीं डरना जो है सीधा उनके मुँह पर बोल देती है झगड़ा करना हो कुछ भी करना हो मतलब किसी से डरती ही नहीं है और वहीं पर मेरी छोटी बहन जो है उसे घूमने फिरने का बहुत शौक़ है अगर उसे कभी भी कोई भी कहीं भी चलने को कहे वह हर पल कहीं भी घूमने के लिए तैयार है हर चीज़ में वह उत्सुक रहती है माहिर है मतलब बहुत अच्छे मेरे उन मेरे अंदर उनके कुछ कुछ गुण मिलते हैं जैसे कि मैं भी कभी कभार जैसे कि अगर कहीं बोलने कि बात आती है तो शर्माऊँगी नहीं हालाँकि मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकती अपनी बहनों की क्योंकि वह मुझ से काफ़ी आगे है लेकिन मैं भी उनके कुछ गुण अपने अंदर ला लेती हूँ कि कई बार मैं भी शर्माती नहीं हूँ और बोल देती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया है की जब गलती न हो तो चुप नहीं रहना चाहिए और अपना अपनी बात को रखना चाहिए किसी के भी सामने घबराना नहीं चाहिए और मेरी एक ख़ासियत यह है कि मैं ज़्यादा बाहर नहीं घूमी हूँ ज़्यादा मैंने दुनिया नहीं देखी है और मेरी दोनों बहने बाहर मतलब रहती है एक तो बाहर ही नौकरी करती है और उसे आने जाने का बहुत वह रहता है और मैं आज तक अकेले ज़्यादा दूर तक गई नहीं हूँ मुझे रेल का भी उतना ज़्यादा पता नहीं है कि कौन सी रेल कब आती है वगैरह अब तो सारे अपने पास एप पर मिल जाते कि आप एप पर सर्च कर लो आपको कौन सी कब मिल जाएगी वगैरह वगैरह लेकिन इसकी भी ज़्यादा जानकारी मेरी छोटी बहन जो है उसे हर चीज़ में इतनी ज़्यादा उत्सुकता होती है कि आप मुझे उसे कहीं जाने का बोलो तो चलने को तैयार है कुछ करने का बोलो तो हर चीज़ के लिए तैयार है उसको मेहंदी लगानी बहुत अच्छी आती है रंगोली डालनी बहुत अच्छी आती है मुझे भी आती है उसके बराबर तो नही लेकिन मैं भी डाल लेती हूँ मैंने उसी से सीखा था और मेरी बड़ी बहन सिलाई बहुत अच्छी करती है तो मैं भी उससे सिल मतलब काफ़ी सीखी बराबर तो नहीं लेकिन उनके गुण मैंने भी काफ़ी अपने अंदर लाए हैं अभी मेरी बड़ी बहन की भी शादी हो चुकी है मेरी भी शादी हो चुकी है मेरी छोटी बहन की नहीं हुई है तो मैं अभी हमारा जैसे बड़ी बहन का और मेरा गृहस्थी वाला जीवन जिस प्रकार से तो वह भी अपने ग्रह को काफ़ी अच्छे से सम्भालती है और मैं भी उनके ही नक्शे कदम पर चलती हूँ जिस प्रकार से उन्होंने अपने घर को व्यवस्थित रखा है कि अपने सास ससुर से के बना के रखी है उसी प्रकार से मैं उनको देख कर काफ़ी चीज़ें सिखती हूँ और आशा रहेगी की मेरी हमारी छोटी बहन भी हमारी जैसी ही रहे और भी ऐसी कई चीज़ें है गुण तो हमारे एक स्वाभाविक बात है कि हम सगी बहने हैं तो हमारे माता पिता से हमको मिले हुए हैं और भी ऐसी कई जानका और भी ऐसी कई गुण है जो हम लोगों में सामान्य होंगे